हैलो तुस सानू दस्सी सकदे कि जेह्ड़े जम्मू च घूमने ताईं केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् न मतलब कोई तीर्थ स्थान बगैरा ओह्दी बिच्च बी घूमना जियां माता वैष्णो तुस मैनु थोह्ड़ा गाइड करी सकदे कि ओह्दा रस्ता बगैरा थोह्ड़ा कराया बस बगैरा दा ओह्दा

हां किराया किन्ना औंदा ओह्दा अच्छा ठीक ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ थैंक यू ठीक ऐ कट्टी ओड़ो फोन